में दस्सना चाह्न्नी में बिबा दा कुर्ता सैट्ट मंगाया हा जेह्दी शर्ट पर दाग लगे दा हा ते ओह् में पैह्लें चैक्क निं कीता लेकिन मिगी एह् गल्ल बिल्कुल पसंद निं आई कि ओह् बिबा आह्लें मिगी दाग लगी दी शर्ट भेजी ओड़ी